جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں نے موبائل اور لیپ ٹاپ کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دیا تھا کیونکہ سب کچھ آن لائن ہو گیا تھا آن لائن اسکولنگ اور گھر سے کام کرنا ایک نئی عادت بن گئی تھی میرا ذاتی تجربہ ملا جلا رہا ایک طر ایک طرف یہ آسانی تھی کہ ہم گھر بیٹے ہی پڑھا کر کام کر سکتے تھے لیکن دوسری طرف آنکھوں اور دماغ پر بوجھ بھی بڑھ گیا تھا کبھی کبھی انٹرنیٹ کی رفتار یا توجہ کمی بھی مسئلہ بنتی تھی لیکن موجومی طور پر یہ وقت سیکھنے کا موقع تھا